आई की हमारी पहाड़ी राजस्थान सबसे ऊँची गुरुशी का रेंज जिसकी लम्बाई सत्तरा सौ बावन बावन पर किलोमीटर है और माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये देखने में भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर सर्दी के मौसम में घूमना भी अच्छा है और इसी माउंट एवरेस्ट के नीचे गुरु श्री धर नीचे नक्की झील भी है जहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और वो घूमने के लिए अच्छी जगह भी हैं और माउंट एवरेस्ट पर वहाँ पर बहुत बड़ा घंटा भी लगा है और ये माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊँची गुरु ऊँची चोटी गुरु श्री धर हैं